हाँ भैया बोलिए नमस्ते नमस्ते

खाली तो फिलहाल हैं भैया बताइए अच्छा अच्छा संगम घूमना है लिन तो कहाँ से कहाँ तक घूमना है ये बताइए जी पुलिस फाम और कहीं देखिए भैया प्रयागराज किस जगह से किस जगह जाना है वो उसकी बताएँगे तभी न हम बताएँगे जी देखिए भैया आप अकेले हैं आप अकेले हैं देखिए भैया देखिए भैया तीन सौ रुपये लगेगा आपका ज़्यादा लग रहा है भैया ये नहीं देख रहें भैया कि कितना समय जा रहा है अरे नहीं भैया दो सौ नहीं चलिए ढाई सौ दे दीजिएगा नहीं नहीं नया नया नहीं भैया आप ढाई सौ दे दीजिएगा अरे भैया अब पचास रुपये एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो अब जानते हैं ये चार लाख की गाड़ी लेकर चल रहे हैं भैया तो पचास रुपये एक्स्ट्रा वो पचास रुपये आपको देता है चलिए ठीक है आप दो सौ बीस रुपये दे दीजिएगा चलिए ठीक है भैया ये अब आप आपकी वाली कर दे रहे हैं तो आप दो सौ दे दीजिएगा नहीं नहीं भैया आप वहाँ जाने के बाद आप कहेंगे ये दाम घुमाई वो दाम घुमाई है तो भाई ये अब उसका तो चार्ज लगेगा ही अब तेल जलेगा न आप जानते हैं तेल की इतनी महँगाई बढ़ गई है नहीं नहीं आप घूम रहे हैं तो भाई उसका तो लगेगा कितना का तेल जल रहा है हमारा आपको पता है आप दो सौ रुपये दे रहे हमारा एक सौ अस्सी रुपये का तेल जल रहा है बताइए बीस अरे तो बीस रुपये बच रहा है तो आपको पता नहीं है कि भैया गाड़ी कितने की है और बीस रुपये में हमारा काम चल जाएगा तो ठीक है तो आपको कहाँ से कहाँ जाना है और बताइए उसके आगे कहीं जाना है या फिर वहीं से फिर मतलब उधर से रिटर्न भी आना है क्या आपको अच्छा अच्छा और कहीं घूमना ओमना नहीं न है

तो और कोई साथ में है क्या अकेले ही सफर कर रहे हैं ठीक है भैया तो आप दो सौ दे दीजिएगा ठीक है हाँ हाँ ठीक है भैया हाँ भैया बोलिए

उसका अलग से चार्ज रहेगा भैया देखिए वहाँ जाने के बाद ये नहीं हो कि आप इतने में बात किए थे आप उसके आगे जितना बढ़ेंगे भैया देखिए उसका चार्ज लगेगा अरे नहीं भैया चार किलोमीटर दस किलो मीटर का मतलब आपको पता है कम से कम दो सौ रुपया और बढ़ जाएगा चलिए आप आप सौ रुपये सौ रुपये बढ़ा दीजिएगा घूमा देंगे ठीक है भैया बैठिए तब ठीक